हमने घरेलू कुछ सामान सामान ओडर किया था और वह घरेलू सामान हमारा अभी तक ओडर नहीं आया है हमारा सामान का ओडर था चम्मच छलनी और कुकर कृपया हमें बता दीजिए कि हमारा सामान कब तक आएगा हमा हमारा यह सामान हमारा ओडर डिलीवरी अभी तक नहीं आई है आप हमें या बता दीजिए कि हम हमारा कुकर चम्मच और छलनी कब तक आएगा जबकि हमने पेमेंट पहले से ही कर रखा है अतः यदि हमारा ओडर नहीं आ पा रहा है तो कृपया हमें बता दीजिए कि हमारा ओडर सामान कब तक आएगा अतः हमें रसोई में काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है इसीलिए हमें हमारा साम ऑनलाइन सामान जितनी जल्दी हो सके वह डिलीवर कर दीजिए यदि नहीं हो पा रहा है तो हमने पहले से ही जो पेमेंट कर रखा है वह हमें वापस दे दीजिए ताकि हम मार्केट से अपना सामान लेकर अपने कार्य को जारी रख सकें अतः हमें जिस जो सामान के रे ना रहते दिक्कत है उस दिक्कत को हम खत्म कर सकें अतः इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ऑनलाइन सामान सामान मंगाने से हमें टाइम की तो बचत होती है इसलिए हमें सामान ऑनलाइन मंगवाना चाहिए यदि ऑनलाइन सामान हमारा नहीं आ रहा है तो हम इसकी जानकारी करना चाहेंगे कि कब तक हमारा ऑनलाइन सामान आ पाएगा या फ़िर नहीं आ पा रहा है तो हमारा एडवांस किया पेमेंट हमें वापस कर दीजिए ताकि हम मार्केट से सामान खरीद सकें और अपना कार्य जारी रख सकें